हाथाइयाव आखायजों बानायनाय जिफोरा रेदिमेद सिफोरनिफ्राय आलादा बुंनो थाङोब्ला जोंहा हाथाइयाव फाननाय गासै जिफोरखौ जोंहा बायदि मेदिसिन बायदि रं होनानैसो बानायनाय जायो मानोना बेखौ जोंहा मेसिननि दारैसो जों हाथाइयाव फाननाय जिफोरखौ मोननो थाङो ओह जेंहा न'आव बानायनाय जिफोरा जोंनि हिनजावफोरनि गोगो आखाइजोंसो बानायनाय जायो मानोना गुबै गोगो आखाइजों बानायनाय जिफोरखौ जों जोंनि मिथिंगायारि माखासे गाब जेरै खानथाल मादा मैफ्राय फिथाइ बायदि बायदिफोरजोंसो जों जोंनि आगरफोरखौ बानायनाय जायो ओह गोदोनि समाव बर' हिनजावफ्रा गोबां रं बिरं बादि जोंहा जेरै बायदि गाब गाबनि आगरफोर दख'नाफोरखौ जोंहा दिहुनोमोन जेरै फारौ मेगन हाजो आगर फारौ दिंखिया आगर खासि हाथाय बायदि बायदि आगर जोंहा बर' हिनजावफोरा बानायनानै गावनो गाव सोरजिनानै जोंनि बर'नि हारिमुखौ गोजौसिनाव लाबोनो हादों लाबोदों हाथाइयाव बानायनाय गासै जिफोरा जोंहा माखासे मेसिनजों बानायनायनि थाखाय जोंहा मोजाङै जाया जोंहा जोंनि आखाइजोंनो बानायनाय गासै खुन्दुंफोराबो खुन्दुंफोरखौबो जों जेरै एम्फौनिफ्राय एम्फौ फिनानै जोङो बानायनाय जायो इन्दि जि बायदि बिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि नेरसोन होनानै बुंजायो इन्दि सिआ गोदोनि समाव गावनो गाव दानानै जोङो जोंनि हारिमुखौबो बेरखांहोनो हादों आरो जोंनो जों बानायनाय गासै आगरफोरा एबा मानि जोंनि जिफोरा साबसिन मिसिनाव बानायनो माखासे जिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबा गोबा जायो आरो थाबैनो गाज्रि जायो जोंनि बर' हिनजावफोरा बानायनाय माखासे जिफोरा जोंहा सा साबसिन जायो बिनि थाखायनो जोङो हाथाइयाव मोननाय माखासे सिफोरनि आनगायै जों जोंनो दानानै जोंनो दानाय जोंनो बानायनाय सिफोरखौ जों बाहायनो साबसिन मोजां मोननायनि थाखाय जोंहा हाथाइयाव मोननाय जिफोरनिफ्राय जोङो जोंनो बानायनाय जिफोरखौ माने बांसिनै बाहायो आरो आलादासिन जायो हाजारखि गिदिर हाथाइ थाया मानो आब्लाबो जोङो जोंनि बर'आव बर'आनो बानायनाय एबा जोंनि आखायजोंनो बानायनाय गासै बेसादफोरानो जोंहा साबसिन जायो बिनि थाखाय जोंहा जोंनि खौनो बाहायनो साबसिन मोनो गिदिर गिदिर हाथाइ थाब्लाबो जोङो बै हाथाइखौ हाथाइनि माखासे बेसादफोरखौ बायालासैनो जों जोंनि आखाइजोंनो दानाय गोगो जोंनि रोंगौथिजों बानायनाय माखासे जिफोरखौ जोङो बाहानाय जायो बिनि थाखायनो जों हाथाइ हाथाइ दङब्लाबो जों बिनि हाथाइनि माखासे बेसादफोरखौ एबा जिफोरखौ जों बाहायनाय जाया बा बायनाय जाया बुंनो थाङोब्ला जोंहा

हाथाइयाव बा बायनाय जिफोरा जोंहा गोबाव समबो जोरा बिनि थाखाय जों बे हाथाइयाव मुवा बायनाय बेसादफोरखौ जों माने बायनानै गाना बुंनो थाङोब्ला जोंहा जों बानायनाय जिफोरा जोङो गासैबो बा जोंनो बानायनाय आगरनिफ्राय लानानै बायदि खुन्दुंनिफ्रायनो लानानै जोंहा जोंनो बानायनानै गाननायनि थाखाय जोंहा जोंनि बाहायनाय एबा बानायनाय जिफोरा साबसिन जानायनि जोहोनाव जों जेंनि बा खौ माने बानायनो मोजां मोनो